असां असांजे घर में इलाही प्रकारनि जा पौधा थी सघनि या पोइ गुलनि जा वण थी सघनि या पोइ फ्रूट जा वण थी सघनि असां चाहींदासीं की असांजे घर में अहिड़े प्रकार जा वण इलाही हुजनि सभिनी खां पहिरियों पाण पौधनि में खणूं त सभिनी खां पहिरियों तुल्सीअ जो पौधो हुजे तुल्सीअ जो पौधो ब ॾाढो लाभदाई आहे तुल्सी हर हिकु शइ में उप्योग थींदी आहे तुल्सीअ जो चांहि बि सुठी थींदी आहे तुल्सी प्रसाद जे में बि विराही वञबी आहे हिन खां पोइ भई एलोवेरा जो वणु थींदो आहे एलोवेरा जो वणु भई ॾाढो उप्योगी थींदो आहे एलोवेरा जी जेकी अंदरा जैल निकरंदी आहे जेके रसि निकरंदी आहे उहो वारनि ते बि लॻाइबी आ्हे हिन खां पोइ हुन एलोवेरा जो जूस बि थींदो आहे उहो बि शरीर लाइ ॾाढो लायभदाए थींदो आहे हिन खां पोइ अजवाइन जा हुननि जो भई वणु उगाइबो आहे हुन अजवाइन जा फूल जेके थींदा आहिनि अजवाइन जा जेके पांदरा थींदा आहिनि उहे चाहिं में बि उप्योग ईंदा आहिनि उहे ॾाढी हुन जी चाहिं पीअण सां भई शर्दी हुजे झूने में झूनी खंग हुजे उहा भई हुन सां लई वञणु ई थींदो आ हिन खां पोइ असां घर में ईअं चवंदासीं के असांजे घर में गुलनि जा वण हुजनि गुलनि मां सभिनी खां पहिरियों भई गुलनि जो राजा थींदो आहे भई गुलाब त गुलाब जा बि ॾाढा फ़ाइदा आहिनि गुलाब जो वण भई घर में सदा ई सुगंध ॾींदो आहे हिन खां पोइ उहे गुलनि जा वण उहे गुलाब भई पाण किते मंदर में चढ़ाए सघंदा आहियूं किते संतनि जी तस्वीर ते चढ़ाए सघंदा आहियूं ऐं हुन गुलनि जो पाण लहज़ीज़ गुलकंद बि ठाहे करे खाई सघंदा आहियूं अहिड़ा त गुलनि जा इलाही वण आहिनि जीअं की मोगरो थींदो आहे भई लीलो चमेली थींदी आहे इए वण बि भई ॾाढी फ़ाइदेवारा थींदा आहिनि हिन खां पोइ फ्रूट फ्रूट में त भाई हर हिक फ्रूट जा पाण नाला बि न खणी सघूं पड़ उहे उगाइण में भाई पाण खे अहिड़ी ज़मीन खपंदी आ्हे जीअं भई बोहर जो वण थियो जीअं भई चिकूअ जा जाड़वा थिया जीअं भाई अम्ब जा अम्बा थिया अम्बा अम्ब जा अम्बा असांजे गुजरात साइड जे वंथली शहर में ॾाढे वंथली शहर जी केरी भाई ॾाढी प्रख्यात केरी आहे उहे वण असां चाहिंदासीं की असां असांजे घर में उगाऊं